वीडियो गेम नांऽ में सुने दा ते ऐ में कदें खेली नी ऐ उसदे बारे च मिगी किश ज्यादा पता नी ऐ इ'यां में दिक्खे ते हैन जागत फोनै पर लग्गे ते होंदे न ते खेलै दे गै होंदे ऐ टुच टुच फोन पर उं'दा चला दा गै होंदा होर मिगी आक्खो तुस ते मिकी उसदी जानकारी नी ऐ उसी कियां खेढदे ते कि'यां चलांदे ओह् कियां चलदी उस ताहीं केह् केह् होंदा मि कोई पता नी ऐ ते जिस चीज़ै बारे च पता गै नी होऐ ओह् खेलनी कुत्थुआं कियां खेढने आस्तै बी उसदा थोह्ड़ा पता होना चाहि्दा नि ते ना मी कोई इन्नां खास फोन चलाना औंदा कि फोन कड्ढगी अ'ऊं ते उनें गी खेढगी ते न मिगी ओह् इन्नी शैल लगदियां वीडियो गेम इ'यां मैं जागत दिक्खे दे थोह्ड़े थोह्ड़े खेढदे ओह् हर बेल्लै इयां लग्गे दे गै होंदे फोन पर फोन लैंदे ते ओह् फ्ही छुड़दे गै नी उस पर लग्गे दे गै होंदे टुच टुच उंदा चला दा गै होंदा खेढै दे गै होंदे हर बेल्लै ते फ्ही ओह् फोन पर गै होंदे खेढै दे ते बाह्र हा जंदे नी बाह्र खेढदे हैन नी ओह् ते मिगी कोई आक्खै तां मिगी कोई खास ओह् पसंद हैन नी ऐ कि जेह्की चीज़ खेलनी नी ऐ ओह् पंसद आनी कुत्थुआं पसंद आने आस्तै खेलना गै पौंदी नी ते वीडियो गेम हून अ'ऊं केह् आक्खां मिगी किश कोई जानकारी नी ऐ ओह्दी ते ना अ'ऊं ओह् खेलनी में छड़े इ'यैं लुत्ते संतोलियै दे गीह्टे खेढे जिसलै अस निक्के होंदे होंदे हे होर किश असें खेढेआ ऐ नी ते हून केह् खेलना हून उमर बी नी ऐ नेही किश गेम गै खेढचै हून इयै बौह्चै ते खाचै हून जागत ऐ ते दे उं'दा टाइम ऐ ते ओह् खेढदे अमां साढ़ा नी ऐ ओह्का जेहा अस खेढगे नी